हेलो हँ हेलो हँ जेना जे पेड़ लेबै जेना जे गाछ रहत तेना देबै सत्तर सस्ता है आमके पेड़ कहबै सत्तर रुपिआके से हेलो कोन सा पेड़ लेबैके हय सए डेढ़ सए रुपैआक देबै कहैत छी हँ अछि आँय अच्छा कम सम बेसी होतै अहाँ देखु पेड़ तब ने अहाँ हमरा पेड़मे की अंतर हइ तब ने मोलभाव होयत लीचीके गाछ तीन सए के दै छी अच्छा ठीक है आबि देखब मोलभाव तखने ने किछु की मोबाइल पर हँ हँ जे पेड़ खोजतै फूलके आमके जे जे पेड़ खोजतै सभ किछु हइ तऽ आउ आ देखु पेड़ पौधा कोन चीज गेन्दा गेन्दा है अरहुल है गुलाब है जूही है है सभ रङ्गके फूलके फूल सभ है साठि रुपैआ सत्तर अस्सी रुपैआ हइ डेढ़ सए रुपैआ हइ सभ तरहके हइ मतलब जे पेड़ लेबै से हइ हँ आब आब ई बीस बीस रुपैआके जमाना हइ जे फूल बीस रुपैआमे देतै

अभी सारा चीज अभी सारा चीज महंगाइ वाला हइ हँ हँ अच्छा हम करबै मतलब देखब तब ने ठीक हइ